हां जी भैया जी हां जी हां जी भैया आलू ते इ'य्यां अस त्री बेचा ने तुसें बीह् रपे किल्लो लाई देगे दो तरह दे आलू न साढ़े साढ़े कोल दो तरह दे आलू न इक एह् लाल आलू न ते इक एह् पीले आलू न तुसें केह्ड़े चाहिदे लाल पच्ची रपे किल्लो लाई देगे तुसें इ'य्यां अस त्री बेचा ने दिक्खोआं अग्गे तुसें घट्ट करी दित्ते मैं त्री दे पच्ची करी दित्ते चलो तुस मते मते किन्ने लैने तुसैं कोई दस किल्लो चलो तुसें कोई बाई रपे दे किल्लो लाई देगे चलो तुसेंगी बीह् रपे किल्लो लाई दिन्ने आं ते फिर असें दिक्खो आप्पूं गै पन्दरां रपे किल्लो थ्होंदे न और कोई सब्जी वी दिक्खी लाओ और वी साढ़े कोल ऐ बैंगन है न भिंडियां है न मूलियां है न गाजर भिंडियां इ'य्यां सट्ठ रपे किल्लो बेचा दे तुस पञां रपे लेई जाओ हां जी और अग्गे तो अग्गे पिच्छे तुस पता करी सकदे भिंडी पञां रपे किल्लो गै बेचा दे सारे लोक ते सत्तर सत्तर किल्लो वी बेचा दे ऐ दिक्खी लाओ बाकी तुसें जे ज्यादा लैने ते टमाटर टमाटर वी इस टाइम रेट बधी दा ते अस चाली रपे किल्लो बेचा ने ऐ ते ब बाकी मार्किट च सट्ठ रपे किल्लो बेचा दे नै आलू किन्ने करने थुआढ़े तुस आक्खेआ ज्यादा लैने दस किल्लो ते लाओ ठीक ऐ पंज किल्लो थोआड़े आलू आइये और नेईं दिक्खी लाओ इद्धर दिक्खी लाओ भिंडियां वी दिक्खी लाओ तुस बैंगन दिक्खी लाओ एह् बी पाई देने तुसें पुच्छेआ एह् बी पाई दिन्नेआं पंज किल्लो टमाटर करी दिन्ना थुआढ़े आलू गै लैने ऐ चलो पंज किल्लो